जोंनि ओनसोलाव इनाय इनाय जानायनि गुबै दायनिगिरियानो जादों बिसोरनि बिसोरो गुबै सोलोंथायखौ मोननो हायाखै बेनि थाखायनो बिसोरो ओनसोलाव इनाय खामानिफोरखौ मावनो मोनदों आरो गोरिब जानायनि बिसोरनि गोरिब जानायनि गुबै जाहोना साख्रि गैयैनि थाखाय नङा गावनि गुबै सोलोंथाय गुन गोनां सोलोंथाय मोनैनि थाखाय जादों आरो

नांगौ नांगौ जानाय खामानि रोङि गियानि थाखायसो जायो बे गुबै गोरिब जानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बिहा बिहा थार सोलोंथाय गुन गोनां सोलोंथाय मोननो हायाखै मोननो हायै थार सोलोंथाय मोननो हायोब्ला बियो साख्रि गैयाब्लाबो बे गावनि सोलोंथाय गियानजोंनो रोंगौथिजोंनो गावनि न'खर जिउखौ सोलिलांहोनो हायो आरो गुबुननि फारसे इनाय साना इनाय साननाय मेगन सानायफ्राबो गावनि थार सोलोंथाय उन्दै समाव थार सोलोंथाय मोनैनि थाखायनो जायो